सबसँ नीक पेन्टिंग तऽ हमरा कोहबर लागइए लेकिन अइमे ई छै अइमे एक्को महीनासँ बेसी ओना हमरा एक महीनासँ बेसी लागि जाइए किएक कि पहिले अइमे बॉर्डर देबाके रहय छै बॉर्डर पूरा महींसे हेबाके छै तऽ बॉर्डरो यदि करब तऽ ओइमे जे बॉर्डर चारु साइड देबय ओइमे बहुत मेँही कचनी चाही जैके लेल ओ नीक लागैत रहय छै किएक कि ओना मिथिला पेन्टिंगमे तऽ ई छैये जे ओइमे बहुत नीक आओर मेंहिकी काज होइ छै ओकर बहुत टाइम लगय छै आओर जे आओर ई कोहबर छै तऽ कोहबरमे तऽ बुझितइ छियै ओइमे कते चीज होइ छै तऽ ओइमे बहुत टाइम लगय छै जेना कि कोहबरे बनेलहुँ एक महीना हमरा लागि गेल जैमे तऽ ओइमे हमरा जेना कि केरा गाछ वर कनियाँ फेर पुरहर फेर माछ इसब बहुत चीज एहन छै जैके लिये मेंहिकी काज करय छै ओइमे बहुत टाइम लगय छै जेना कि आब आब अहाँके कनियेँ वर बनेलहुँ तऽ अइमे कोन कपड़ा देल जेतय कोनमे केहन देल जेतय कैमे कोन डिजाइन देल जेतय जेना कान कानेमेके जेना रहय छन्हि कनियाँके तऽ ओइमे केहेन डिजाइन देल जेतय ओकर केहन कलर कयल कयल जेतय फेरो ई तब फेर हाथी बनायल जाइ छै जै पर की ओइपर रहय छै गौड़ जैपर कनियाँ पूजय छथिन हाथी गौड़ तऽ ओ हाथीपर देल रहय छै तऽ केनाके हाथ देबय जे से कि ई नीक हेतय तऽ इसब करयके लेल बहुत टाइम लगय छै तऽ इसब कोहबरमे कम सँ कम एक महीना यदि दियौ तहन ओ बुझियौ नीक सँ हैत कि नहि हैत तऽ ई बहुत मेंहिकी काज होइ छै